हैलो हैलो हैलो आं जी नमस्ते होर सनाओ ठीक ठाक नेईं नेईं दुकान कुद्धर ऐ बन्धे जगतै ई पोआने भाऽ चला दा सट्ठ ठुंजा इंया होई जंदा आं कदें सट्ठ पुज्जी जंदा नेईं नेईं इयै रेट ऐ ते आओ तुस दिक्खी लैगे तुसें ई लाई लैगे पंज सौ ज्हार घट्ट लाई लैगे अच्छा अच्छा बनी जाङन तुस दुकान उप्पर आओ साई देओ ते किन्ने बन्धे बनाने किन्ना बजट ऐ तुंदा एह् सनाई ओड़गे अस तुसेंगी कोई पंज तौले लैना उसने आं पंञें लक्खें धोड़ी शैल बनी जाने आहो आं ओह् ते ऐ कोई नी जागतै आस्तै बनाना आहो स्हेई गल्ल ऐ चलो तुसेंगी गी टैम लगदा ते तुस दुकान उप्पर आओ में हून बंद करू दी ते में हून जा ना

आं चांदी दे बी बनी जाने चांदी दे पंदरां बीह् ज्हार च साढ़े बन्धे बनी जाने सिर पैर हत्थें आह्ले जो बी ठीक ऐ भी